मेरा पसन्दीदा एक्टर सलमान खान है जिसकी सब फिल्में मुझे बहुत ही पसन्द है वह हम बहुत अच्छे से देखते हैं जैसे उसमें उसका रोल हम आपके हैं कौन में कितना अच्छा रोल है दीदी देवर का और उसके बाद भाईजान बन्गरेन्जी बजरंगी भाई में भी रोल बहुत अच्छा है इसलिए वह बहुत ही अच्छे लगते हैं मैं उनकी फ़िल्म शुरू से ही देखती हूँ जो भी फ़िल्म हैं सब देखते हैं और हमको पसन्द भी है और यह रह गया यह सलमान खान हीरोइन में करिश्मा कपूर जो बहुत अच्छे लगते हैं लोगों का रोल हमको और देखते भी हैं बहुत ही अच्छा से सबसे वह उसका चुलबुला वाला रोल बहुत अच्छा लगता है सलमान खान का सलमान खान का चुलबुला वाला रोल बहुत अच्छा लगता है और यह उनकी कई फ़िल्में देखे हैं इधर का नहीं देखे हैं तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं है पुरानी फिल्मों में जैसे हम आपके हैं कौन आप प्यार किया तो डरना क्या यह सब फ़िल्म बहुत अच्छी लगी इसको सुपरहिट लगी आज भी देता है टी वी पर तो ज़रूर देखते हैं बजरंगी भाई भी अच्छी लगी और यह मुन्नी का रोल उसने और करिश्मा कपूर वह भी बेहद अच्छी लगती है उसकी भी फ़िल्म अच्छी लगती है और क्या बोलना है उसके बारे में गाना उना भी बहुत अच्छा हमको फ़िल्म से ही इन्टेरेस्ट है देखते भी हैं और गाते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं मतलब कि ऐसा नहीं है किसी भी हीरो का गाना गुनगुना लेना एक्शन देखना यह सब बहुत ही इन्टेरेस्ट था हमको और अभी तो नहीं देखते हैं सलमान खान की कोई भी फ़िल्म इसलिए ज़्यादा टाइम से हुआ आदमी है इसलिए नहीं देख पाते हैं कभी बैठे अगर टी वी के सामने तो अगर दे रहा है सलमान खान की फिल्म तो उसको बोलेंगे कि लगाओ देखेंगे बच्चों को कहेंगे कि लगाओ देखना है तो मम्मी आपकी पसन्द के हीरो का फ़िल्म दे रहा है आप देखिएगा बच्चे ऐसे भी कहते हैं हाँ बेटा हमको अच्छा लगता है यही सब ऐसे सभी हीरो की फ़िल्म ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा ही इन्टेरेस्ट से सलमान खान की फ़िल्म ही हम देखते थे शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान सैफ अली खान अक्षय कुमार यह सब का भी एकदम एक्शन कमाल का एक्शन करते हैं ये लोग गोविन्दा गोविन्दा तो मस्त रोल करता है एकदम हर एक चीज़ में गाना से ले करके फ़िल्म तक सबका रोल अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा होता है अभी गोविन्दा की काफ़ी फ़िल्म देखे हैं सब अच्छा ही रह लगता है सबका एक्शन अपनी अपनी जगह पर सही रहता है गोविन्दा का भी